हेलो विनीता मैडम सुनैत छियै अहाँ बच्चा सभकेँ पढ़बैत छियै हमरा एकटा लड़का छै ओकरे इस्कुलमे एडमिशन करेनाइ छै तऽ कतेक पैसा लैत छियै चारि पाँच साल के छै छोटे बच्चा छै ओ तऽ हमरा एडमिशन करेनाइ छै एकटा आओर छोटका बच्चा छै दू टा बच्चा छै ओ तऽ ठीक ढङ्गसँ पढ़ाबैत छियै ने हँ ओ उएह सुनलहुँ जे अहाँ कनी बढ़िआँ पढ़ाबैत छियै तैँ कहलियै अपनासँ फोन कए कऽ कहबै जे बढ़िआँसँ कनी निगरानी देबै ईसभ छोट छोट बच्चासभ छै ने कनी निगरानीममे बच्चाकेँ राखबै ताहि दुआरे हम फोन केलहुँ रहए सभचीज हम टाइमसँ बच्चाकेँ टाइम टेबुल इस्कुल भेज देब अहाँ कनी ध्यान देबै बच्चापर हँ नहि ईसभ कनी छोट छै ने तैँ कनी कहलहुँ जे नीकसँ देखय लेल हँ हँ छोटसभकेँ समझाए कऽ बात केनाइ छै मारय पीटयके नहि छै कनी ध्यान देनाइ छै आ बच्चासभकेँ कनी ध्यानसँ दैत रहबै किया तऽ मिसे सभने बेसी ध्यान देलक बच्चापर हँ से सभ सभचीज बच्चाके लँच सभ टाइमपर सभचीज रहतै हँ काल्हिसँ भेज देबै कनी नीकसँ निगरानी करबै बच्चाके ध्यान देबै बीच बीचमे हम ओना फोनपर गप करैत रहब हँ कनी नीकसँ बच्चाके देखैत रहबै छोट बच्चा छै तहन आओर तहन आरो बच्चासभ दू तीन टा छै हमरा तकरो सभकेँ भेज देब हँ ठीक छै तहन हम सभकेँ कहि देब जँ ठीकसँ अहाँ पढ़ेबै तऽ सभकेँ कहि देब ठीक छै हमसभ ठीक छै हँ हँ जँ अहाँके पढ़ाइ हमरा अच्छा लागत तऽ हम बच्चासभकेँ आओरोकेँ भेजब लेकिन नीकसँ निगरानी करब बच्चाके ठीक छै राखैत छी ध्यान देबै बच्चापर